हमसब बजरंगबली के पूजा करै छी तुलसी माता के हुनकर चौरा बनबै छी हुनका माटि लगेलहुॅं दीपावली टाइममे हुनकर नीपलहुॅं बहारलहुॅं हुनका साँझ दीप देखेलहुॅं हनुमान जी के तकर बाद से हमसब सामा चकेवा बनेलहुॅं सामा चकेवा के बिंदाबन बनबै छी सामा चक सामा बनेलहुॅं चकेवा बनेलहुॅं चुगला बनेलहुॅं सामा खेललहुॅं हमसब गीतनाद गेलहुॅं सबचीज केलहुॅं भाइ बहिन के पाबनि होइ छनि ओहिमे भाइ बहिन के गीतनाद होइ छनि सामा चकेवा बनै छनि तऽ राति कऽ धियापुता खेललक गीतनाद सब आदमी गेलहुॅं आर सामा के अहिना खेल कूदि कऽ धियापुता सब अहिना रहै छनि आ बिंदाबन जरबै छनि चुगला के सोन जरबै यऽ धियापुता भाइ के औरदा मंगैया इएह सब करै छथिन आ गीतनाद गेलक धियापुता सामा के आ बिंदाबन के चुगला के अथी सोन जरबै छनि धियापुता बिंदाबन के जरबै